تین لاکھ گیارہ ہزار ستانوے ایک لاکھ چھ سو اٹھانوے ایک لاکھ تیئیس ہزار ایک سو پچیس ایک کروڑ تین لاکھ اکیس ہزار تین سو سینتالیس ایک کروڑ اکسٹھ ہزار نو سو ستانوے